योग में मूंखे सभिनी खां वधीक सूर्य नमस्कार वणंदो आहे छो की ही हिक ही पूर्ण व्यायाम आहे पूरो व्यायाम आहे ऐं सूर्य नमस्कार सभु योग आसननि मां ॾाढो सुठो आहे जंहिंजे करण सां साधक या माण्हू जो शरीर निरोगी थींदो आहे शरीर स्वस्थ थींदो आहे तेजस्वी थींदो आहे इन योग में सभु भाई माई नंढा वॾा दादा दादियूं ॿार जवान सभु करे सघंदा आहिनि हिन में ॿारहं आसन या मुद्राऊं थींदियूं आहिनि हिअ ॿारहं आसन या मुद्राऊंनि सां ठहियल आहे दीमाग़ु घणे नमूने सुठे नमूने कम कंदो आहे शरीर जो नियंत्रण थींदो आहे हिन सां अंदरी ॿाहिरी सभु शांती मिलंदी आहे ॾाढी एनर्जी मिलंदी आहे हिनसां सॼे शरीर जी चर्बी घटजी वेंदी आहे मन शुद्ध थींदो आहे हथ जोणण सां हुनसां लोभ मोह अंहकार बि सभु ख़तम थींदो आहे असांखे हिन सां उर्जा सम्मान तेज ऐं शुभ कार्य करण जी वृद्धी मिलंदी आहे ऐं हिनजा आसन में जीअं हे इन्हनि जा नाला आहिनि ॿारहं आसननि जा नाला आहिनि जीअं हस्त उत्तानासन पर्वताआसन अष्टांग नमस्कार भुजंग आसन पर्वता आसन ताड़ा आसन इनखे अहिड़ा अलॻि अलॻि नमुने जा ॿाराहं आसन आहिनि ऐं हिन हिनखे कंदे वक्त ईंअ चइबो आहे ओम मित्राय नमह ओम सूर्याय नमह ओम खगाय नमह ओम भास्कराय नमह इनसां असांजो शरीर सभु सॼो ई रोग मुक्त थींदो आहे क कब्जी दूर थींदी आहे मानसिक शांती ॾाढी मिलंदी आहे रीढ़ जी हड्डीअ खे ॾाढो आराम मिलंदो आहे लिवर किडनी सभु अंग मजबूत थींदा आहिनि इन करे मूंखे इहो आसन ॾाढो वणंदो आहे